हा इंस्पेक्टर साहब मां प्रतिभा पई ॻाल्हायां मां गांधीधाम में रहंदी आहियां ऐं मां इहो सेक्टर सेविन में रहंदी आहियां गांधीधाम में असांजो ब्लॉक नम्बर पंज में साइड वस्ट वारी घिटी में ॿ माण्हू असांजे घर साम्हूं अची विड़िया आहिनि ॾाढी हुननि मारपीट हा ॾाढा विड़िया आहिनि ॾाढी मारपीट कई अथनि हो बि राति जो ॿारहें खां पोइ हिकु त ॿारहें खां पोइ ॾाढा ॾाढो विड़िया आहिनि उन खां पोइ असांजो दर वर सभु भञी छॾियां अथनि ॾाढी किनी मारपीट कई अथनि उन खां पोइ असांजूं निंडियूं फिटायूं अथनि असांजे ॿारनि जी निंडियूं फिटायूं अथनि उन खां पोइ एॾो झॻिड़ो करण खां पोइ सॼी सोसायटी जो माहौल हुननि ख़राबु करे लाथो आहे हुन खां पोइ एॾा धक बुजा हिकु ॿिए खे हयां अथनि हुनजे हिकिड़े भाई जो त सॼो ख़ून ख़ून मथो ई फाटी पियो अथसि हुनखे बि अस्पताल खणाए विया आहिनि त अहिड़ी असांजी पोजीशन आहे सोसायटी में की हिकु ॿिए खे ईअं मारपीट था कनि त तव्हां अचो ऐं थोरो ॾिसो ऐं हीअ कंप्लेन असांजी दर्ज कयो त भई असांजे स सोसायटी में अहिड़ा माण्हू न रहनि सुठे नमूने माण्हू प्यार में रहे असांजी सोसायटी में इअं मारपीट असांखे न खपे हिन करे मां तव्हांखे कंप्लेन थी लिखारायां त तव्हां प्लीज मुंहिंजी कंप्लेन हीअ दर्जु कयो की भई ॿ माण्हुनि असांजे हूं हूं हिकिड़ो त असांजी सोसायटी में ई असांजी घिटी में ई रहंदो आहे ॿियो त इहो धारियो माण्हू आहे असांजी सोसायटी जो कोन्हे जेन त जेको असां सुञाणींदा आहियूं सोसायटी में असांजी रहंदो आहे उहो त ॾाढो सिधो माण्हू आहे मतिलबु मां त चवां न ॾाढो सिधो आहे सदोरो आहे कंहिंखां न को ॻाल्हाईंदो आहे ॿोलाईंदो आहे अलाए कीअं हुननि जो अची मारपीट थी आहे हीअ त असांखे बि कोई ख़बरु न आहे न उहो उहो ॻाल्हि उहो ॻाल्हि त न उहो ॻाल्हि त उहो त असांखे बि ख़बरु न आहे सर

हुनखे हॉस्पीटल वठी विया आहिनि हुनखे ॾाढो मग़ज़ में चोट लॻी अथसि त हुनखे अस्पताल खणाए विया आहिनि हूं हूं हा हा ठाराहे हा उहो फ फ़ोटो असां सर तव्हांखे ठाराहे ॾींदासीं जी सर जी सर हा तव्हांजो ॾाढो शुक्रिया तव्हां असांजो फ़ोन खंयो ठीकु आहे सर जी सर